नमस्ते मैडम मैम मुझे ना लोन के बारे में जानकारी चाहिए थी मैम मैं बिज़नेस लोन लेना चाह रही थी मैं क्या है सुपर मार्केट बनाना चाह रही हूँ उसका काम करना स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे बिज़नेस लोन चाहिए मैम अभी तक तो वैसे मैं जॉब कर रही थी प्राइवेट और साथ ही मेरी एक शॉप है मैम किराने की मैम घर में तो मेरी माता जी हैं और मेरी बहनें हैं नहीं मैम वो तो मतलब घर पे ही वैसे किराने की दुकान सम्भालती हैं वैसे गृहणी हैं वो मतलब हाउस वाइफ़ हैं मैम महीने का मतलब वैसे हो जाती है पंद्रह बीस तक हो जाती है मैम नहीं नहीं मैम खर्चा निकाल के बता रही हूँ मैं आपको पंद्रह बीस हज़ार तक बच जाता है वैसे तो मतलब तीस हज़ार तक हो जाता है पच्चीस तीस तक खर्चा हटाके फिर बीस हज़ार तक हाथ में बचती है जी मैडम वो माता जी सम्भालती हैं मैम घर पे वो घर पे डाली हुई है मैम दुकान हमने वहीं पे पास में तो जो मेरी मम्मी है वो सम्भालती हैं तो मैम वो मुझे जानना था कि आप कितना तक का क्या मुझे मैम दस लाख का लोन चाहिए तो मैम अपने यहाँ पे मतलब क्या रहता है अपना ब्याज क्या रहेगा इंट्रेस्ट क्या रहेगा अपना मैम तो आज के टाइम पे कौन ये चीज़ें देखता है मैम अगर जैंट्स नहीं है तो वो तो मैं आप की जो भी ई एम आई होगी वो भरूंगी ना अब ये गारेंटी तो जैंट्स की भी नहीं होती कि जैंट्स लोन देके किश्त भर देते हैं मैम गारेंटर तो मैं ले आऊंगी कितने गारेंटर चाहिएं आपको अच्छा मैम वैसे तो देखो मैं आई टी आर भी भर रही हूँ मतलब मेरा मैं आई टी आर भरती हूँ तो कोई दिकक्त नहीं आएगी मैं पिछले दो साल से आई टी आर भर रही हूँ मेरी तो एक बार आप अपने आगे बात तो करिए एक बार क्योंकि मुझे देखो ज़रूरत है काफ़ी लौन की तो मैं इसीलिए आप से बोल रही हूँ आप एक बार बात करो आगे ठीक है और आप मुझे कितने तक का लोन दे दोगे आप ठीक है मैडम